ہمارے علاقے ميں مخلتف قسم كی بڑى فصليں اگائى جاتى ہيں اس ميں خاص طور سے گيہوں چاول مكّى باجرہ سرسوں ہيں يہ فصليں اكتوبر اور نومبر كے مہينے ميں بڑھتى ہيں جہاں تک دہلى ميں زراعت كى بات ہے تو مختلف حصوں ميں مختلف فصليں اگائى جاتى ہيں الگ الگ قسم كى زراعت اس كے گرد و نواح ميں كى جاتى ہیں جمنا كے كنارے كے علاقوں ميں تازى موسمى سبزيوں كی زراعت كافى بڑے پيمانے پر ہوتى ہیں